भाषासँ तऽ हमरा सबके बोलचालक भाषा सेहो छी मैथिली साहित्यो छै मैथिलीके आ हमरा सबकेँ तऽ बहुत प्रभावित कयलक अखन तक जे हमर सबकेँ प्रभाव पड़ल से मैथिलिए भाषाके प्रभाव पड़ल अछि जाहिसँ कि हमर संस्कृतियो उन्नति भेल आहार व्यवहार से सब ओकरे प्रभाव सऽ हमर सबकेँ से पड़ल हैं जे एक दोसरा से बाजब भूकबके आ हुनकासँ व्यवहार कोना करब से तकर बहुत प्रभाव पड़ल ओकरे बाद कोनो भाषा सब जे किछु जनै छी लेकिन मैथिली भाषा तऽ सर्वोपरि अहि हमरा सब लेल